ہندوستانی نقل و حمل کا انتظام بہت اچھا ہے ہندوستان ایک بہت بڑا ملک ہے یہاں پر بہت بڑی بڑی سڑکیں موجود ہیں اس کے علاوہ یہاں پر بہت بڑے بڑے پل بھی موجود ہیں جس کے استعمال کر کے ٹرانسپورٹیشن کو بہت آگے لے جایا جا رہا ہے اس کے علاوہ ٹرانسپورٹیشن کے سامنے کچھ چیلنجز بھی ہیں جیسے سڑکوں میں گڈھے ہونا اور سڑکوں میں پانی بھرنا یہ سارے چیلنجز بھی ہیں اور بہت سارے موقعے بھی ہیں جو ٹرانسپورٹیشن کو آسان بناتے ہیں جیسے نئی نئی گاڑیاں آنا جیسے ٹرین ہوائی جہاز وغیرہ